جی ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس فیصلے میں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے خاص طور پر مجھے اپنے گھریلو معاملات میں فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس طرح سے اپنے سے ٹکڑے کو فروخت کرنے یا کبھی کبھی لین دین کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت مجھے فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیوں کہ عام طور پر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ لین دین کے معاملات میں اچھے نہیں ہوتے ہیں اگر کس کو کوئی رقم میں دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد جب مجھے وہ رقم چاہیے ہوتے ہیں تو لوگ ضرورت پر کام نہیں آتے ہیں تو ایسے حالت میں مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا میں اس لین دین کو کروں یا ںہ کروں اس طریقے سے اگر مجھے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح دام مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس وقت بھی مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ان سب کے باوجود آخر میں مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے تو کبھی میرا فیصلہ مثبت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی منفی کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ سارے فیصلے میں حالتوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہوں اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے چیزوں میں لوگوں کو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے